सूरत जिले में सभिनीनि खां वधीक कपिड़े जो रोज़गार आहे हीरा मार्केट आहिनि टेक्सटाइल मार्केटू आहिनि हिते दुनिया भर में कपिड़ो हितां सूरत खां वेंदो आहे डायमंड वेंदा आहिनि किथां किथां खां माण्हू हिते ईंदा आहिनि पंहिंजो रोज़गार हिते अची वसाईंदा आहिनि कंहिं टेक्सटाइल मार्केटुनि में आहिनि हुननि सभिनीनि जा रोज़गार हितां खां हलंदा आहिनि हीरा मार्केट में हलंदा अथनि ऐं किथां खां माण्हू ईंदा आहिनि ख़रीदारी करण बि ईंदा आहिनि शादीअ जा सामान वठणु ईंदा आहिनि वॾियूं वॾियूं चोलियूं आहिनि सौ रुपए खां वठी लखु रुपए ताईं हिते माण्हू ख़रीदारी करणु ईंदा आहिनि ख़रीदारी करणु अचनि त हिते होटलुनि में रहंदा आहिनि हुननि जे करे अलाए घणनि जा रोज़गार हलंदा आहिनि हिननि सभिनिन जा रोज़गार हलंदा आहिनि त हिते सूरत बि वधंदो पियो वञे धीमे धीमे जीअं सूरत हाणे वधियो आहे त तंहिंमें जीअं मैट्रो ट्रेन पई ठहे एयरपोट ठही वियो आहे एयरपोट इंटरनेशनल ते अची वियो आहे समुंद्री रस्ता हाणे ठही विया आहिनि वॾा वॾा हितां खां हर हिकु माण्हू हिते ईंदो आहे जंहिंखे हितां खां टेक्सटाइल जे मार्केट मां खां कपिड़ो ॿाहिरि वेंदो आहे दुनिया भर में कपिड़ो वेंदो आहे हितां खां चादरूं आहिनि टुवाल आहिनि चोलियूं आहिनि ड्रेस आहे ड्रेस मेटिरियल आहे लेंगिसूं आहिनि हर हिक शइ जा कारखाना हिते आहिनि हिन हिसाब सां हर कोई माण्हू हिते धंधो करण बि ईंदो आहे पंहिंजो रोज़गार हलाईंदो आहे सभिनीनि जा रोज़गार हिते हलंदा आहिनि त इन हिसाब सां सूरत बि वधंदो पियो वञे हाणे